मेरा नाम सोना राजपूत ऐ ते मैं बंब्याल कंडोली नगरोटा इक छोटे जेह् गांव च रौह्न्नी आं मेरी मम्मी दा नांऽ सुनीता देवी ऐ ते मेरे पापा दा नांऽ चमेल सिंह ऐ मेरी मम्मा इक हाउसवाइफ न ते मेरे पापा इक लेबरर न होर मेरी फैमिली च अस पंज मैम्बर आं होर मेरी उमर उन्नी साल ऐ मेरी उमर उन्नी साल ऐ ते मैं हून एल्लै मैं फर्स्ट ईयर च आं में परेड कालेज पढ़नी होन्नी आं में भंब्याला जम्मू परेड कालेज औनी होन्नी आं मेरी टवेल्थ दी परसेन्टेज नाइन्टी परसेंट ऐ ते इन्नी दूरा में सफर करियै इद्धर औनी होन्नी आं काफी अच्छा लगदा इद्धर औना होर काफी सारी चीजें दा नालेज होंदा ऐ होर मेरी फैमिली इक पूयर फैमिली ऐ मेरी फैमिली च दादा न दादी न चाचू न सारे न ते मेरा इक सपना ऐ कि में पढ़ी लिखियै इक पुलिस आफिसर बनां में अपनी लाइफ च जेल्लै मैं टवेल्थ पढ़दी ही मैं अपनी लाइफ च इक अपने आप काफी ऐसी चीज़ां कीती दियां न जेह्दे उप्पर मिगी प्राउड फील होऐ में फाल्क सान्ग डिस्ट्रीक्ट लेवल च फर्स्ट आई दी आं में डिविजनल लेवल उप्पर परफार्म कीते दा ऐ डिविजनल लेवल उप्पर परफार्म कीते दा ऐ होर मिगी सिन्गिंग क डोगरी सिन्गिंग दा काफी शौंक ऐ क्योंकि डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ असें उसी बढ़ावा देना चाहिदा